हेलो कौन कौन जेवर है कान के बाली लेना है हाँ सही कैसे भरी है

वह तो ओजन से वह भी तो वज़न से मिलता है ना ओजन से मिलता है ना अच्छा ऐसे गोड़ के पायल है चाँदी कैसे भरी है हाँ अच्छा तो टीक टीका केना है हाँ अच्छ ठीक है अच्छा असगरे हैं अच्छा

यह में है झुमका कैसे भरी है झुमका लेना है भरी केना देत हाँ अच्छा